بچپن کی بہت سی واقعہ ہیں جیسے ہم لوگ چھوٹے موٹے تھے تو ہم لوگ سفر کرتے تھے ٹرین یا بس کے دوارا بہت سی چیز ہم لوگ دیکھتے تھے تو اس میں ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا تھا اس کا ابھی تک جو بڑے ہونے کے بعد جب یاد آتی ہے تو بہت اچھی وہاں پہلے کا چیز دکھلا دیتی تھی اور وہاں سب نئے نئے چیز جو جتنا بھی پرانے زمانے کے لوگ سب اور نئے نئے چیز سب دکھلائی دیتے تھے بہت اچھا لگتے تھے اسی لیے جو کہ ضرورت پڑتا ہے بچپن میں سفر کا بہت سا آسان ہو اور ابھی کا دور الگ ہے بچپن کا دور الگ تھا اور چونکہ بہت سے چیز بچپن میں ملتے تھے لیکن ابھی نہیں مل رہے ہیں اور جو ابھی ہے تو وہ پہلے نہیں ملتے تھے اسی لیے جو ہے سفر بچپن کا کھیلنے دکھنے میں اور یہ جو بھی ہے کہیں گھومنے کے لیے سفر کرنے کا بہت مزہ ملتا تھا اور لوگوں سے مل جل کر کھیلنے کا بہت زیادہ بار بار جاتے تھے تو سفر کے دوارا جو کسی گاڑی ٹرین وغیرہ سے جانا پڑتا تھا اور وہ کسی آدمی کے دوارا یہ سب جو ہے بچپن کا بہت اچھا سفر تھا اسی لیے اور ابھی کا سفر کچھ الگ ہے اسی لیے بچپن کا سفر ٹھیک ٹھاک اور اچھے تھے لیکن ہم لوگ کو معلوم نہ بعد میں پتا چلا کہ بہت بچپن کا اچھی سفر اور یاد یادیں آتی ہے ابھی تک میں